हम सभसँ पहिने भोरके उठैत छी आओर जे रोजमर्राके जिन्दगीमे जे दिनचर्या होइत छै जे काज होइत छै ओ कए कऽ घरके काज कए कऽ फेर हम अपन चलि जाइत छी कोचिंग करयके लेल कियाकि हम अखन बीकॉम सेकण्ड ईयरमे पढ़ि रहल छी रोजके सुबहके गेलहुँ धुप रहैत छै बहुते साईकिलसँ जाय पड़ैत छै साइकलसँ आबय पड़ैत छै फेर ओतय पढ़ैत छियै आओर फेर ई तऽ हमर रोजमर्राके जिन्दगीके भऽ गेल आओर बगलोसँ हम पेंटिंग क्लास केने छलहुँ पेंटिंगके कोर्स कयने छलहुँ जहन शिक्षण संस्थान द्वारा चलायल गेल छलै संस्थान तऽ एहिमे तीन महीनाके कोर्स भेलै पेंटिंगके जाहिमे हमरासभके बहुत नीकसँ सिखायल गेल अछि हमसब पेंटिंग सिखलहुँ हमरासभके सर्टिफिकेट देल गेल आओर पेंटिंग कोर्स केलाके बाद हम एगो के वाई पी कुशल युवा प्रोग्राम बिहार सरकार द्वारा चलायल गेल छै ई कोर्स इहो केलहुँ इहोमे हम तीन महीनाके हमर कोर्स भेल हम केलहुँ ई कोर्स आओर हमर एग्जाम भेल एग्जामो हम देलियै यए रिजल्टो निकलल लेकिन एखन तक एहिमे हमरा सर्टिफिकेट नहि प्राप्त भेल हन तऽ मतलब आओर जे पढाइ लिखाइके बारेमे होइत छै ओ एखन जे रोजके होइत छै ओ कए रहल छी आओर अगर आगाँ एतै एहन कोर्स सभ तऽ हम ओहो सभ करय चाहबै